ना हमो जों गासैबो गोदोनिफ्रायनो थेयो दान्दा थेयो हमना जायो दासिमबो जों गाराखै दा जोङो दैया राननायखाय खमायलांबाय दा नोंसोर मा खालामो जों हले बुंबाय थादों ना जानाय दान्दा थेनाय नाया बेसे गिदिर मोनो फिसा फिसासो नास्राय निस्ला बोथिया नाथुर बेखौ जों हमना जाजोबो नोंनासो मोनाखै माब्ला मोननो ना मोनजायो आंबो मोनजायो नोंबो मोनजायो बयबो मोनजाजोबो जोङो खांख्रायबो जायो सेन खखा लाना थाङो हा खर' खर'आव खखा सायो ना जायो बेखौ मोनजाजोबो जोङो फवासे गाहाम नाङो माब्लाबा सेरसे गाहाम नाङो ना हमनानै जोङो बिदिनो जालागासिनो दं आरो जोङो बायदिसिना मावना जाबोदों दा जों मावनानै आंगायबोबाय जों दा हारसिंयै स्रा दैआबो रानबाय नागिरबाबो मोनला दा जों दोनथ'नाय जाबाय नाफोरखौ जोङो दा हाग्रा एसे एनै मावना जानो सेस्था खालायदों आरो नाया गैला दैमा गिदिरावल'सो जों जे सारनो हाया आं आरो बेफोरबायदिखौ आं बारा मावनो हाया आथिंबो लेंग्रा आङो जि जायो बेखौनो मावना जायो दा आरो बेनिफ्राय आं जेबो मावा नोंबो बिदिनो आंखौ इसोरनि अननायाव आंखौ मोजां खालामहर जोङो ना खांख्रायजोंनो दिन थाङोमोन साम' जाबाय थायो साम' खांख्राय जों बिदिनो सारै सारै जायोमोन दा दैया राननो हमलांबाय फारि फारि रानस्रायबोजोब्बाय खर'निफ्राय निजोरा बोहैनाया खमायबाय दा जोङो ना मोननाया एसे गोब्राब जाबाय दैज्लांआव जोङो खखा सायो बेबो हले नंगौ सेन खखा सायो खदाल लाङो सिखा लाङो सिलि लाङो बेखौ थुनानै जों जाहैयो माबा सानानै जायो जों जानायाव जोङो बोथिथाम गाहाम जायो मावा दाङा जायोमोन जों आरो जोङो ना खांख्रायजोंनो सानफ्रोमबो सानानै जानाया गोब्राब जाबाय दा खांख्राय नायानो गैला सेंलांबाय गोदोनिबा जों जाबाय थायोमोन दा गैला दा होनबाबो जों खस्थ'यैनो ना खांख्रायखौ बेब'स्था खालामनानै दै रानोबा रानोबा हमै हमै जायो ना खांख्रायखौ जोङो दाबो गाराखै साम' खांख्राय बेखौ जों जाजोबो ओमफ्राय खांख्राइ ना जानायाव जों एक्सपार्टथार गोदोनिफ्रायनो जोङो बिदि आखलखौ जों गारनो हाया जों दासिमबो जों बोराइबाबो बिदि आखलखौ नाजागासिनो दं सानानै जायो ना माबानानै जायो खारेनजोंबो ना जानानै बेबो फैयो जोंबो बेखौनो जायो जे फैयो बेखौनो जों जायो दाउ अमा होन जेखौनो जों हजम खालामजोबो आरो जोङो ना जाग्राखाय ना मोनामो खांख्राय जाग्राया खांख्राइ मोनामो जों जिखुनु मोनो बेखौनो हजम खालामजोबो साम' खांख्राय जों खखा सायो सेन सायो जों बेखौनो जाबाय थायो नै दा मेसें नै दा बैसागनिफ्राय ना खांख्रायखौ जों हमै हमै जासिगोन ना सारै सारै ना खांख्राय जानायनि थाखाय जोंहा भैरबखुन्द' ओनसोलाव उदालगुरि एरियाआव जों बर'आ जों बे भैरबखुन्द'नि उदालगुरि गामि एरियानि ना बिराद जाबाय जोङो जों कारेन्ट स'टबो होआ मालायनि सोंनायखौ जों हमफायो जोङो जायो ना खांख्राय साम' जेरावखि थां दाथां जों साम' खांख्रायखौ गारनो हाया खांख्राइखौ जों जाबाय थायो साम'बो जायो दाखालिसो जादों साम' खननानै आरो खांख्राइ मानैसो मोन्दों दै राननायाव हमनानै लाबोनानै बाथोन जाफैदों बेजोंनो जों जालागासिनो थायो आरो लागाथारनो जोङो जों जानायखौ नोंसोर मा बुङो जेबो बुंनोथ' हाखाया जों बुंबाय जों साम' खांख्रायखौ जाबाय थायो होननानै जों बिदिनो बुंबाय थायो साम' खांख्राय जानायाव जोंजों हाया बर'आ असुर नो जों असुरनि थाखाय जों खांख्राय साम' खांख्राय ना जानायाव जोंजों दा जुजि होननानै बुङो आरो जोङो दा दासिमबो जों दा बे बैसाग मास सफैबा जों ना खांख्राय जानायाव जों दुम दाम जानोसै सेन खखा सानोसै खखा सागासिनो जागासिनो थायो खखा गोदान गोदान हेबो गोदान गोदान हेबगाफा जागाफा खालामो ओमफ्राय फोनबाथाय बन साय गारहरबाय हाग्रायाव गारबाय ओमफ्राय गोदान दानलायबाय गोदान हेबलायबाय गोदान ना खांख्राय जों बिदिनो जाबाय थायो जों सानफ्रोमबो बिदिनो मावै दाङै जायो जोङो हाजिराबो एसे खस्थ' मस्थ' मावलाङो जोङो जायोबो लोङोबो मावोबो जोङो हाजिरा मावनानै ना फाननानै माइरंबो बायनानै जायो हाजिरा मावहोलां ना खांख्राय फाननानैबो साम' फाननानैबो जोङो जाबाय थायो जोङो सानफ्रोमबो दैआ रानबाथाय दंग' रानबाथाय फानहैबाय थिनिआलिआव थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा बिदि मोनो खांख्राइ फानो साम' फानना जायो बेनिफ्राय ना मावा मोनबा ना मावा फानो बेबायदि खालामनानै जागासिनो दं आरो जों आसामनि उदालगुरि एरियानि जों भैरबखुन्द' होन्नानै बुङो जोंखौ भैरोभुट होननानै बुङो जोंङो जा जानायाव जोङो अस्थाद गोजा आरो जों बिदिखायनो जों ना खांख्राय जानायखौ गाराखै सेन सानाय खखा सानाय आबाद मावनायनिफ्राय बेनि साबसिन आबादबो मावो सिखा लाङो खदाल लाङो थेगोन सारगोन जागोन जों बेबादिनो जागासिनो दं आरो दासिमबो जोङो जाबाबो जों जेबो जायाखै जों जालागासिनो दं लागाथारनो साम' खांख्राय खदाल लादो थेदो दै सारदो ना मोनो ना बरा मोनो नाथुर मोनो एम्बु बंलाबो मोनो जोङो बेवहाय जेखौ मोनो जों थेनानै सारनायाव जेखौ मोनो दैआव बेखौ जों हजम खालामजोबो आरो सेन सायो खखा सायो जोङो बिदिनो खालामबाय थादों ना खखा सानानै जागासिनो दं आरो जों बिदिनो जागासिनो दं जोङो खस्थ' मोननानैबाबो जों गाराखै जों बिदिनो जागासिनो दं ना खखा सायो खांख्राय ना मोनो साम' फानो बेखौनो जों जाबाय थायो जोङो बेलेग खामानिखौ रोंबाबो रोङि बादि जाना दं जोङो रोङो आरो एसे एनै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानाय गावनि उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखाय फोलोमनो थाखाय खस्थ' मावनानै जायो आङो आथिं लेंग्राबावसो खस्थ' खालामनानै जागासिनो दं जों बाबा जों जानायनिफ्राय जोंहानो देरसिन जानानैसो मानसि जायाबा मानसि नङा जों बेबादिखौनो जों जागासिनो थायो नै दा साननैसो हाजिरा खदाल सिखा हाग्रा एवनाय सोरनावबा हा जावनाय बेबायदि बायदिसिना मावगासिनो दं आरो आङो खांख्रायखौ दंग'आथ' रानाखै दा दा रानोबा जों ना खांख्रायखौ जायो फानोबो जों दा साननैसो हाजिरा मावनानै एसे निर्भराव गोग्लैनानै दं आरो जों जोङो जा खस्थ' मावनानै जाबोबाय जोङो माइ हायो खदाल जावो सोरनावबा बन सिनख्रुबो सोरनावबा हाग्रा एवो माइनि बोथोराव जों माइ हायो सानसे मानि सान्दुं दुंला दुंलि गोजांनायखौ गोजाङालासे जों मावना जादों जों जागासिनो दं रामै रामै इसोरनि अननायाव जोङो दा बेसिम दं आरो जों बोरायजासे मोजां मावना जादों आरो बेनिफ्राय जोङो मालायनिबो सिखाव दाखाइथबो मावना जाया जोंनिया जों जादों जोङो फुरा जागासिनो दं आरो साम' खांख्राय हमगौ आरो फानदों जादों जोंना बिदिनोसै बर' हारिया जेब्ला जिउ थांगोन होनब्ला जोबलांगोन जों दा साननैसो देहा थासान्दिआव आवगायना दं आरो जों जों बेखौ जायो गासैबो हजम खालामजोब्बाय ना खांख्राय साम' खखा सायो खखा सानानै जों रायज्लायबाय थायो जायो सिखा लाङो रुवा खदाल लाङो सिखा रुवा खदाल सिखा लाङो गन लाङो खखा सानायाव गन फिसा फिसा फाननानै सेन सानायाव जिगाब मोनसे लांफाबाय माथुबाय साबाय अन्थाइ थाइसे नागिरबाय सेन सायाव होसिनबाय जों बिदिनो जागासिनो दं जोङो दासिमबो जों बिदि बेबहारखौ गारनो हाया बर' हारिया साम' खांख्रायजोंनो जोंनि दिन थाङो साम' खांख्राय जायै जायैनो जों बोराइबोबाय एम्बु जायै जायै बोराइबोबाय एन्जर बेदर जायै जायै बोराइबोबाय जों जोङो जों हाजिरा मावबाबो बेफोरखौ दा बेलेग बुस्थुखौ जों गोसोखांला जोङो जायो साम' खांख्राय ना हमो समाय मथे जे मोनबा जेजों सारना जायो न' खाथि खाथिनि दैआव गोजानाव थांनो हाया जों लेंग्रा लेंथा जों खाथियावनो मावना जागासिनो दं आरो जों जों नाखौ गारा साम' खांख्राय जों गारा खखा सानायखौ जों थैफ्राम लायो मोनबा मोनबाय फाननो मोनो सेरसे गाहाम नाङो गंब्रै गंबा खखा साबा सेन गंथाम गाहाम साबाथाय नांबाय खांख्राइया खांख्राइ नाया ना एक्सट्रा जों बेखौ फानहैयो थिनियालियाव बिस थाखा माबाजों नायाबो फवायाव सल्लिस थाखा साथि थाखायै फानो फवायाव जों साथि थाखायै फानबाबो जों माइरं सेरसे बुथुमना लाबोनो हायो खखा सानाय नाजोंनो जों जागासिनो थायो आरो नै दा एसे माइ हादों माइ खेथि मालायनि माइखौ जों हाना जादों मालायनि दुब्लियाव बिराद खस्थ' मोनबाय जों सान्दुं दुंजा दुंजा गोजांजों गोलोमजों सान आखाफोरखौ साखि दोननानै जों मावनानै जागासिनो दं बाबा जोङो दासिमहालागै जोङो बेबायदि सोरबा सोरबि माबा माविखौ जों गारनो हाया जों मावना जाबाय थाथारनांगौ जायो साम' खांख्रायखौ जों गारनो हाया थैजासे जों साम' खांख्रायजोंनो दिन थांगोन जेब्लासिम जोङो जिउ जोबाखैसिम जिउ जोबलांगोन होनबासो जोबलांगोन जानाया जेब्ला जिउ जोबाखै अब्लासिम थागोन खखा सानाय जेना जोङो सेन सानाय जेना जोङो सोब बुस्थुआव जों जे सालु सालाखौ जेना हाग्रा मैहा थाङो जों ना ना कारेन्ट सट होयो सोरबा जों बेखौ हमफानो थाङो कारेन्ट सट होनायफोरखौ जों मोनजायो सोरबा माबा माबि खालामनाय बेखौ जों मोनजाफैयो जों दा बे ना खांख्राय साम'खौ जों गारनो हाया साम'खौनो जों जालागासिनो अराय सम साम' खांख्राय जाबासो जोंहा गोसोआ सोराङो जोङो बेनि थाखायनो जों दासिमबो दं एम्फौ एनला जाग्रा होनना बुङो जोंखौ कसारि होनना बुङो बेलेग मानसिया कसारिया बेखौ जायाबा उफाय गैया कसारिनि नामा थाबाय जोङो बे बुस्थुखौ साम' खांख्रायखौ जायाबानो थांना थानो हाया जों सानफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव खखा सायो सेन सायो गंथाम गंब्रै नाया नाङा नङा नाङो जों बेखौनो जालाबाय थायो फोराननानै जायो बुरजा मोनबा जों फानबाय एसे एनै मोनबा जों बाथोन देना जाबाय थाबाय बेजोंनो फाननानैबो माइरं संख्रि बायना जायो जों थाव संख्रिबो बायनो गोनां जायो जोंहा ओंखायनो जोङो दा साम' खांख्रायखौ गारनो हाया खखा सानांगौ जानांगौ होनना बुंखादों सेन सायो जों साम' खांख्राय मोनो जों साम'आ गरनै मोन गरथाम मोन बुथुमनानै ज' दोननानै बुरजा जाबाथाय जाबाय जों संना जाबाय साम' खांख्रायखौ जोंनि गोसोआ मालाय बायदि सोलायाखै जों जानायाव थिगथार साम' खांख्राय जानायाव जों मोजाङाव दं मेगननि थाखाय साम'आ गोथाव आरो जानाय लोंनाय भितोराव नाया गोथाव खांख्रायाबो गोथाव खांख्रायखौ उवालाव देनानै जायो जोङो रसखौ सोबो ना खांख्राय जानायाव जोंजों हाया जों जेब्लाबो बे ना साम' खांख्राय खखा सानाय सेन सानायखौ जों गारा जोङो बेखौ मोनजाजोबो नै दा सफैलायबाय बोथोरा दा फागुन मास जोङो फागुन मास जोबनाय लोगो लोगो बैसागु बायनाय लोगो लोगो अखा हायो भैरबखुन्द'आव अखा हानाय लोगो लोगो जों खखा सेन हेबनोसै खखा सेन हेबनोसै दैया देरबोनसै अखा हादैजों बाना जाबोनोसै दुब्लि दुब्लि खना खना दैसा खना खना जोङो खखा सायो सेन सायो बेजोंनो जों जाबाय थायो आरो जोंनि जानायखौ रावबो बादा होनो हाया जों गाव सादों गाव खस्थ' खालामदों गावनो मावनांदों जों जादों जों मालायनि जेबो बुस्थु मोनजायाखै जों गावनो खस्थ' खालामदों गावनो जादों मावै दाङै जोङो दासिमबो जों बोरायबोबाय गोदोनिफ्रायनो जों बेबायदि मावना जाबोदों साम' खांख्रायाव जों जेना होनखादों नैनो खखा हेबनाय सेन हेबनाय एक्सपार्टखा जोङो जों बेबायदि सेन खखा हेबनानै जानो रोङाबा आन जाथिजों मुगैजागौमोन ना दैया ना खांख्राइफोरा बारा जालांगौमोन जों बे आखलखौ गाराखै सानफ्रोमबो जों ना खांख्राय साम'जों बेखौ जों जागासिनो थायो खखा सायो सेन सायो बेजोंनो द्लाम मोनजाबाय जोङो सायै सायै एसे बुरजा मोनबा जों फानहैयो एसे खमबा न'आव जानो दोनो ओमफ्राय जों मावदों मोजां आबादखौनो मावना जादों आरो जों जों खखा हेबै हेबै जों जेब्लाबो सेन खखा हेबो साम' लाबोयो साम' मोनो जों बेखौ बुरजा मोनबा फानो खावसेखौ न'आव दोनबाय खावसेखौ फानहैबाय बेजोंनो जों खरस जायो आरो बेजोंनो थाव संख्रिबो लाबोयो खावसे जाबाय खावसे फानबाय जों बिदिनो जागासिनो दं आरो साम' खांख्रायजोंनो खखा नांगौ खखा हेबगोन सेन नांगौ सेन हेबगोन माबायाव दै सांसार दं माबेथिं ना दावखोयो माबे जायगायाव नाया बारदों बे जायगायाव जों सायो खखा सेन सायो बे नाया जोंनाव हाबजोबो आरो खखायाव हाबो खावसे सेनाव हाबो खांख्राय गोजा होनबाबो जों खस्थ' खालामनानै जागासिनो दं जोंनि जानाया उदै थाइसेनि थाखाय जों फोलोमनो थाखाय गावनि जिबनखौ बासायनो थाखाय खस्थ' खालामनानै जाग्रा जाखानांगौ जों दाबो जों खस्थ' खालामनानै जागासिनो दं जोङो एम्फौ एनला जायाबा बर' जाथिया नामानो गैया ओंखायनो जों एम्फौ एनला सोब जुनारखौ जाजोबो जों जों हिन्दुबाबो जों एम्फौ एनला जानायखौ जेनाखै एन्जर खांख्राय जावो गोथौ गोथौ थाङो खांख्रायाबो एन्जराबो बेखौ साफा जों जावनानै जाजोबो होसोलायनानै जाबावगोन नेवलाय जावनानै जागोन खांख्राय जावना जागोन जोङो सोब बुस्थुखौनो जाजोबनो हायो जों बर'आ जानायाव जोंजों दा जुजि जों हाजोबो जानायखौ जोङो जाबायथायो बेबायदिनो साम' खांख्राय एनजर नेवलाय जावो सोब बुस्थुखौनो जावजोबो जों जायो गावनि उदै हजम खालामो दक्टर अजाथ' दक्टर दंखायो खिनाय गोबालाय जायो बेयाव थाङो दक्टरनाव मुलि लायबाय जाबाय हामलायबाय आरो गाबोननो जाफिनलायबाय बेबायदिनो जायो जोङो जोङो बोराइबाबो जोङो साम' खांख्राय जानायाव जेनाखै खखा सानायाव जेनाखै सेन सानाय जेनाखै जों जों बिदिनो जागासिनो दं आरो जोङो मावा नङा मावदों साम' खांख्रायनि थाखाय दा नै दैज्लां सफैनलायनोसै साम'आ दुब्लि बारियावनो मोनला बायनोसै प्लास्टिक हमै हमै खनना जानोसै नाबो सानोसै नायाबो मोनजाया नङा मोनजायो स्र' स्र'नो साम' खांख्राय जों मोनजाजोबो दुब्लि बारियाव सानानै मोनजायो ना नास्राय निस्ला नाङो ना मावा नाङो जोंनि बेवहाय जों बिदिखौनो जागासिनो दं जोङो खारेन्टजोंबो ना हमनानै जाबाय कारेन्ट सट खालामनानैबो जाबाय जोङो गासैबो दै गिदिराव थांनानै बारसन बुरसन खालामनानै जों कारेन्ट सट होनानै जाबाय गोदोनिफ्रायनो दाबो जों जायो कारेन्ट सट होनानै बेटारि लांनानै